हमर सब सऽ गौरवशाली उपलब्धि हमर दुनू टा सन्तान यानि हमर दुनू बेटा सौरव आ रिषभ अछि ओ जहिया मैट्रिक पास केलक जहिया दसमा पास केलक आर हम ओकरा पढौलहुॅं तऽ हम बुझलहुॅं जे हम अपन बच्चाके पढ़ाके एकटा नीव तैयार केलहुॅं यऽ ई नीव हमरा आगू काज देत आगू नीक माहौल ठाड़ करैमे ई अथी करत हम जहिया अपने मैट्रिक पास केलहुॅं सेहो हमरा बहुत पैघ उपलब्धि छलए जहिया भाइ केलक सेहो बहुत पैघ उपलब्धि छलए आ जहिया हमरा सन्तान केलक आइ हमर भातिज अंकित सतासी परसेंट मार्क्स अनलक हँ बिहार बोर्डमे मोन एकदम खूब प्रसन्न भेल आ हम अपना आपके गौरवशाली अनुभव केलहुॅं आ लोको कहलक जे अहाँ एकटा नीक गार्जियन छी अखनो जे हमरा सऽ साक्षात्कार कऽ रहल छथि ओ कहि रहल छथि नहि अहाँ एकटा नीक गार्जियन छी ई सब सऽ पैघ हमरा गौरवशाली उपलब्धि भेल हम अछि से काफी प्रसन्न छियै आर एहिना हमर बच्चा सब आगू बढ़ए से हमरा इच्छा रहत धन्यवाद ठीक छै